जय झूलेलाल प्यारा भाउरो मां पंहिंजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जीअण लाइ पंहिंजो धंधो वापारु कंदो रहंदो आहियां उन धंधे वापार में हिमथाइणु में करण में मुंहिंजे वॾनि भाउरनि माता पिता जो ॾाढो सुठो सहयोगु मिलियो जॾहि मां इहो धंधो वापारु चालू कयो हुयो हर ॻाल्हि जी मूंखे मदद कंदा हुया चाहे उहा पैसनि जी हुजे या धंधे वापारु वधाइणु जी हुजे या कंहिं ॿियनि शहरनि में वञण जी हुजे कपिड़ा प्रेस करे ॾियणु रोटी गाॾीअ लाइ ठाहे ॾियणु हे हो धंधे वापारु में जे लाइ मूंखे ॾाढो शौक़ु हुयो त मां हिन वापार खे थोरो अॻियां वधायां जीअं त मां पंहिंजी पढ़ाई लिखाई पूरी कई त मुंहिंजे पिता साहिब मूंखां पुछऊं भाइ तव्हां छा करणु चाहियो था ज़िंदगीअ में त मां चयोमानि भाई जेको तव्हां सलाह ॾियो त मुंहिंजे पिता साहिब चयो त न भाई मूंखे त तव्हां जे वॾे भाउ जो जेको गुज़ारे वियो आहे हींअर उन्हनि जो छपाई जो कमु हुयो त जे कॾहिं तूं उनखे हा साॻे कम खे चालू रखंदे त मुंहिंजे ॿिए वॾे भाउ जे आत्मा खे बि शांति मिलंदी ऐं तुंहिंजो रोज़गार लाइ बि अॻियां हली करे इहो वापारु सुठो रहंदो त मां पिता साहिब खे न न करे सघियुमि पोइ मां बि छपाईअ जे कमु में जुंबी वयुमि ॾिसंदे ॾिसंदे कीअं मुंहिंजी सुबुह थिए पोइ राति थिए पई ॾींहुं थिए पियो कुझु ख़बरु ई न पई पए एॾे कम में बिज़ी थी वियुमि रुझी वियुमि त हाणे मां इन वापार मां तमामु घणो ख़ुशि आहियां ऐं मुंहिंजे वॾनि जे आसीस सां सुठी रोज़ी रोटी रोज़ी रोज़गारु जंहिंखे चइबो आहे त उहो निकिरे थो उहो पियो पर हींअर जीअं त झूनो ज़मानो न रहियो आहे कंप्यूटर जो युगु अची वियो आहे ऐं नयूं नयूं कंप्यूटर थिए मशीनियूं हा अचणु लॻियूं आहिनि ऐं असां बि उन ॻाल्हि में थोरो अॻियां कम खे वधाइण लाइ वॾनि जे सहकार सां उहा हिकु मशीन विधी आहे जेका अञा बि सुठो पहिरियों खां रोज़गारु ॾेई रही आहे उमीद त मुंहिंजो तजुर्बो ज़िंदगीअ जो तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो तव्हां बि पंहिंजे वॾनि खां आसीस वठी कहिड़े बि धंधे लाइ वॾनि जी असीस वठी तव्हां उहो कमु शुरू करे सघो था जय झूलेलाल